हँ कहलहुँ जे मतलब ई सामा चकेबा सब जे छै से केना मनाएल जाइया अहाँ ओतऽ मिथिलामे हँ हम बाहरसँ बाजि रहल छी मतलब केना मन अच्छा अच्छा अच्छा आओर अच्छा हँ आब आओर हूँ हूँ हूँ

हँ आओर आ मधुश्राओणी सबके बारेमे सुनैत छी

अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा कतेक कत कत कतेक कत कतेक दिन तक ई चलैया अच्छा आओरो कोनो मिथिलामे मतलब जे हम अहाँ जे छै से मनबैत छियै कोन पाबनि

अच्छा

अच्छा आओर लड़का वलामे कतेक दिन लगैत छै ई सब होइमे हमरासबके तऽ नहि बुझल यऽ अहाँके बुझल यऽ तऽ बताए दिअ